आङो लेखा फरायनो मेथाइ खन्नो बिबार गायनो मोजां मोनो मानो होब्ला आं बिबारखौहाय गोरलैनिफ्रायनो गायो आं बिबारखौ जोबोर मोजां मोनो आमफ्रायो आरोबाव आं लेखाबो फरायनो जोबोर मोजां मोनो लेखा फरायोब्ला मानो होनोब्ला लेखा फरायनानैहाय गाव गावनि जिबनखौहाय दानो हायो आरो लेखा फरायोब्ला गोबांथार गियान मोन्नो हायो आरोबाव आं मोसानोबो जोबोर मोजां मोनो मेथाइबो खन्नो मोजां मोनो मानो होनोब्ला आं बांसिन मोजां मोननाय मेथाइ खन्नाय मानो होनोब्ला मेथाइ खनबाय थायोब्ला देहाखौबो थाजिम मोनो आरो सोलोंथाइजों लोगोसे मेथाइ खन्नाय मोसानाय ना गुरनाय बेफोर बायदिखौबो सोलोंनानै लाजोब नांगौ आरो ओमफ्रायो बिबारखौबो गायनो नांगौ मानो होनबा बिबाराबो जोंनि न'फोरखौ समाय होयो जेब्ला दुखु जायो अब्ला बिबारफोराव बिबार बागान खालामनानै बिबारफ्रावहाय बेरायग्लाङोब्ला गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो आरो लेखा फरायनायावबो मा लेखा फरायनायावबो मोजां मोनो आरो मेथाय खन्नायावबो मोजां मोनो